हैलो ठीक तुस सनाओ ओह् डेकोरेशन करानी ही ब्याह् हा घर ते होई जाह्ग बीह् तरीक ऐ डेट ते होई जाह्ग बीह् तरीक पैह्लें गै केह् खर्चा आई जाह्ग एह्दा डेकोरेशन दा केह् लग्गी जाह्ग सारा तुसें दिक्खना घट्ट निं होई सकदा थोह्ड़ा घट्ट निं होग समान तुसें आह्नना साढ़े कशा ठीक ऐ तां करी देई ओड़ेओ आह्नी बीह् तरीक ठीक ठीक ऐ सनाई ओड़ेआ उसी ठीक